आंनि नेगेटिभ इक्सपिरियेन्स प्रदाका जाबाय चार्जार आं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सासे बेक्ति चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे दखान बेंथल बेंथल बाजाराव आं मोनसे चार्जार बायदोंमोन बे दखाननि नामा दखाननि मालिकनि नामा जाहैबाय रनेन रनेनानो फानो आरोना मबाइल दखान चार्जार दखान बेनावनो मा नांगौ मोनजोबो आं बे चार्जार खौ जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंथलनि सासे दखानदारनो आं बुंखाबाय रनेन रनेनाव लादोंमोन बिराथ गाज्रि बुस्थुवा न'आव लाबोनानैसो मिथिफैदों दखानावलाय जा मोजां नुदोंमोन दामि आरो दाम गोसानि नुदोंमोन ओमफ्राय आंबो दखानाव नुनायलाय चार्जार खौहाय बायदों आरो बायनाय जाबाय बायनानै बुस्थुखौ न'आव लाबोबाय जि गोसा लाखादों मोन दामाबो दाइन जौ दाइन जौ रां लाखादोंमोन दामाबो ओमफ्राय चार्जाराथ' जौसे थाखा एबा नैजौ थाखानि बायदिल' नुयोमोन क्वालिटि यानो मोजां नङा दाइन जौ थाखानि बायदि नङामोन क्वालिटि याबो जा असाइस चार्ज आनो जाद'वा बिनिखायनो आं बे चार्जार खौ बायनानै बिराथ लस जादों मानोना चार्ज होब्लाबो चार्ज आनो दावखोआ आरो दाइनजौ थाखा लाखादों चार्जाराबो ओमफ्राय जा चार्जारा चार्ज आबो दावखोआ होब्लानो दुंलाबजोंबो दुंजोबो चार्जारानो जि गाज्रि आं बिखौ बायनानै जोबोत लस दुखु मोनदों एक मासआनो जायाखै चार्जार खौ बायनानै गाज्रि जादों चार्जारा गाज्रि जाबायबो बुस्थुवा गोदानसो बायनांगौ आं चार्जार खौ बेनो आंनि नेगेटिभ इग्सपिरियेन्स आरो चार्जार बायनायनि सायाव